हिन्दी जो कि भारत की आधिकारिक भाषा है मैं मानती हूँ कि अंग्रेजी की तुलना में यह बहुत ही सरल और सीधी भाषा है जो हमारे आदर्शों से जुड़ी हुई है हिन्दी भाषा हमारे विनम्रता को दर्शाती है जब भी हम किसी से बात करते है तो यह हमारे विनम्रता को जोड़ती है हमारे आदर्शों को बताती है इंग्लिस भाषा के साथ ऐसा नहीं है और रही बात तो हिन्दी भाषा हमारे भारत के हर क्षेत्रों में कहीं न कहीं से बोली जा सकती है क्योंकि यह बोलने में बहुत ही सरल है पर अगर हम बात करें अंग्रेजी भाषा की तो इसका प्रचार प्रसार हमारे भारत के हर राज्य में नहीं हुआ है हम जानते है कि हमारा भारत बहुत सारे राज्यों से मिल कर बना हुआ है और हमारे भारत के बहुत से राज्यों में बहुत से ऐसे गाँव हैं जो पिछड़ी जाती से बिलोंग करते है और उनको उन तक के अंग्रेजी भाषा का प्रचार अच्छी से नहीं पहुँचा है इसलिए वे लोग इस चीज़ से जागरूक नहीं हैं पर हिन्दी एक स्थानीय भाषा है जिनको हम बोल सकते हैं अच्छे से समझ सकते हैं हमारे विचारों को हम एक दूसरे को समझा सकते हैं और इस तरह समझने में भी बहुत सरल भाषा है अगर हम हिन्दी को लेकर चले तो यह हमें विनम्रता देती है जब भी हम किसी से बात करते है तो यह हमें समझने में और समझने में सरलता से हम आगे हमारी बातों को बढ़ा सकते हैं इसलिए मैं मानती हूँ कि अंग्रेजी बा भाषा की तुलना में हिन्दी भाषा अच्छी भाषा है